जेह्का अज्जकल दा बदलदा मौसम ऐ उसदा कोई बंदा पता नेईं लाई सकदा कि अज्ज हून बर्खा होआ दी ते परतियै होनी कि नेईं होनी जेह्का अज्जकल दा जेह्का मौसम ऐ ओह्बी पूरा बदली गेदा जिसदी बजह कन्नै जेह्के किसान लोग जेह्के बाड़ियां रांहदे उनें ई बड़ा नुक्सान बी दिक्खना पौंदा केईं बारी केईं बारी केह् होंदा कि उनें बर्खा जेल्लै उनें बाड़ी राह्नी होंदी ते उसलै बर्खा निं होंदी ऐ सुक्का पेदा रौंहदा सुक्की बाड़ियै बीऽ सुट्टना होऐ बीऽ जंदा सुक्की ते भी ओह् कियां उनें बाड़ी राह्नी ते कियां बनानी ते तां करियै ते केईं बारी जेल्लै उनेंगी बर्खै दी जरूरत होंदी ते उसलै बर्खा ब'रदी नेईं ते जरूरता टाईम ब'रदी नेईं ते भी जिसलै फसल लग्गी दी होंदी ते ते केईं बारी अस दिक्खनै ते कुदै फसल बड्ढने ते ओह् ते मसां इसलै पक्की दी बाड़ियै फसल ते उसी बस हून बड्ढना ते उस्सै बेल्लै नेहा भगवान तरफा होंदा कि ते बर्खा औंदी ते इन्नी बर्खा औंदी ते ओह् दाने गरी जंदे दाने बाड़ियै गै गरी जंदे खड़ोते दे गै गरी जंदे ते ओह् पूरे खराब होई जंदे ते जिसदी बजह कन्नै भी केह् आक्खदे पूरा ओह् फसल नुहाड़ी तबाह् होई जंदी ते केईं बारी ऐसा होंदा कि फसल ऐहीं लग्गा दी होंदी कनकां ऐहीं लग्गा दियां होंदियां ते तेज़ हवां चलदियां पूरी रात बूह्टे ढेई जंदे सारे ढेई जंदे उ'आं बरबादी होई जंदी ते एह् सारियां चीज़ां होंदियां कि ते नेईं पता चलदा मौसम दा कि कोल्लै केह् होई जाना ते कोल्लै केह् होई जाना कि बंदे कनक बड्ढियै में हां मसां लाई कि हून में कल्ल गाही ओड़नी मतलब कि कल्ल में नुहाड़े कल्ल में गाही ओड़नी ते शामीं इंया होंदा कि बर्खा ब'रग ते बाकी जेह्की नुहाड़ी बड्ढी दी फसल खराब होई जंदी ते एह् सारे उसी ओह् ते उसदा उसी नुक्सान होई जंदा केई बारी पक्की दियें फसलें ई अग्ग लग्गी जंदी ते कुदै केह् आक्खदे ते बर्खा ब'री जंदी ते तां बर्खा ते तां उंदी फसल तबाह् ते एह् सारी बजह कन्नै उंदी सारी ते एह् जेह्की फसल ऐ ओह् बड़ी जादा तबाह होई जंदी ते एह् सारे जेह्के नुक्सान होंदे केह् आक्खदे किसानें गी